हिकु दफ़ो असांखे छुटी मिली ॾियारी जे टाइम ते हुन में असां डेयारी ए टाइम ते असांखे ॾाढी लंबी छुटी मिली हुई सत अठनि ॾींहनि ॾह पंद्रहं ॾह ॿारहं ॾींहनि जी छुट्टी मिली हुई जंहिंमें असां घुमणु वियासीं जंहिंमें असां स्पैशल ट्रेन में घुमणु वियासीं पंहिंजे सिंधी समाज जी तर्फ़ा हिकु स्पैशल ट्रेन हली हुई हुन में असां घुमण वियासीं त हुन में छा टिनि स्थाननि ते असां वियासीं जंहिंमां पहिरियों हिकु आस्थानु ॿ आस्थान थियासीं जंहिंमें पहिरियों आस्थानु हरिद्वार हुओ ऐं हरिद्वार पहिरियों पहुतासीं त इलाही मज़ो आहियो असांखे पवित्र आस्थानु आहे इलाही मस्तु सुठो ठहियलु आहे

सनातन धर्म जो प्रमुख आस्थानु तिर्थल हुते असांजा अलाई सुठो मतिलबु मज़ो आहियो इलाही मस्ती मज़ो कयासी दर्शन कयासी हरिद्वार में गंगा आरती कईसी शाम जे टाइम गंगा आरती जो अलॻि ई नज़ारो अलाई मस्तु नज़ारो हुओ ओर रूम जी व्यवस्था बि असांखे इलाही सुठी मिली ट्रेन में बि इलाही मज़ो आहियो ट्रेन में बि सिंधी समाज जी तर्फ़ां सां वियासीं त ट्रेन में बि इलाही सुठो मतिलबु खाइण पीअण जो रहणु खाइण पीअण जो इलाही सुठो कयो अन वरी होटलुनि में बि रहण इलाही सठो हुओ व्यवस्था इलाही सुठी कई आहे हिन सां असांखे इलाही मज़ो आहियो अलाई आरामदायक मतिलबु सुठो लॻो असांखे ऐं होटल में बि रहण जो खाइण पीअण जो इलाही सुठो व्यवस्था कई हुअनि जंहिं सां कोई तकलीफ़ असांखे का न आई ना पो वरी न व हरिद्वार में घुमिणो पोइ दर्शन करण खां पोइ असां हुन खां पोइ वैष्णो देवी वियासीं वैष्णो देवी लाइ ट्रेन में वियासीं त हुन खां पोइ असांजे मतिलबु खाइणु पीअणु इलाही सुठो ट्रेन में व्यवस्था हुई सिंधी सामाज जी तरफ़ां स्पैशल ट्रेन हली हुई हितां पोइ असां वियासीं वैष्णो देवी दर्शननि लाइ असां रूम वरितोसी रूम में पोइ वरी रूम वरितोसीं त रूम में इलाही सुठी व्यवस्था हुई रूम में बि हुते बि रूम में असांखे इलाही सुठी व्यवस्था ॾिनी हुअनि हुन खां पोइ असां दर्शन लाइ वियासीं माता वैष्णो देवी दर्शन लाइ वियासीं जंहिंमें असांखे इलाही मज़ो आयो सफ़र में बि मज़ो आहियो होॾे वैष्णो देवी माउ का दर्शन करणु वैष्णो देवी माता जा दर्शन करणु वियासीं हुते बि असांखे इलाही सुठो लॻो इलाही मज़ो आहियो माता जा दर्शन कयासीं त हुतां पोइ असां हुतां असां काल भैरव वियासीं काल भैरव ते दर्शन कयासीं हुन खां पोइ वरी जॾहिं असां असांखे दर्शन करण में बि मतिलबु टाइम लॻो लॻभॻि अठ ॾह कलाक लॻा असांखे मंदरु पहुचण में लॻा हुन खां पोइ बि मतिलबु अञा पोइ असां आहियासीं दर्शन करे वापसि रूम में आहियासीं त हुतां पोइ अची असां मतिलबु असाजी ॿे टे ॾींहं वापसी ॿे ॾींहुं वापसी हुई ट्रेन वरी वापसीअ लाइ असां स्टेशन ते पहुतासीं और पर वापसी लाइ ट्रेन में वेठासीं और सुठो मतिलबु की हुते वापसी में बि असांखे सुठो मतिलबु रोटी वोटी सभु सुठी मिली हुई ट्रेन में और सुठी तरीक़े सां मतिलबु की असांखे वठी विया दर्शननि ते वरी वापसि वठी आया मतिलबु सुठो एक्सपीरियंस रहियो आरामदायकु छुटी थी दर्शन थिया मस्तु मज़ो अची वियो माना हिकदमु तरो ताज़ा थी वियो इलाही सुठो लॻो असांखे